हैल्लो नमस्ते हांजी अच्छा जी अच्छा निं बस सभनें शा पैह्लें थोआढ़ा बड़ा बड़ा वैल्कम ऐ बड़ा अभिनन्दन ऐ तुस जम्मू आए जम्मू गी तुसें पता ही ऐ मंदरें दा शैह्र ऐ इद्धर आइयै जित्थै बी तुस ठैह्रगे तुस जम्मू दी जेह्ड़ी परानी सिटी ऐ जित्थै रघुनाथ मंदिर ऐ तुस रघुनाथ मंदर दे दर्शन करेओ और रघुनाथ मार्किट गी अस जम्मू दा हैरीटेज बजार आखने आं उत्थूं तुस कोई चीज शाल बगैरा ओह् बी लेई सकदे हो ओह्दे नाल तुस त'वी दे पुलै पार साढ़ी बाह्वे आह्ली माता ऐ जेह्ड़ी साढ़े जम्मू दी रक्षा करदी ऐ तुस बाह्वे आह्ली माता जाई सकदे ओ बाह्वै माता दे अग्गें बी महा माया मंदर ऐ उद्धर बी जाई सकदे ओ और ओह्दे बाद तुस जम्मू च जेह्ड़ा प्रापर जम्मू बिच्च तुस साढ़े राजा महाराजे दा पराना मैह्ल ऐ उस्सी अमर सिंह मैह्ल आखदे न अमर मैह्ल अमर पैलेस तुस उत्थै जाइयै दिक्खी सकदे ओ साढ़े जिन्ने बी साढ़ा रियासत दे डोगरा रियासत दे जेह्ड़े महाराजा होए न राजा गुलाब सिंह कोला लेइयै हुनै तक उ'नें गी तुस सारे राजे दिक्खी सकदे ओ महाराना राजा प्रताप सिंह राजा अमर सिंह राजा हरि सिंह और पैह्ले बी राजा रणबीर सिंह ओह्दे बाद एह् जम्मू च जेह्ड़ा सैक्टरेट चौक ऐ एह्दे थल्लै बी धर्मार्थ ट्रस्ट दा बड़ा बड्डा मंदर ऐ उस्सी रणवीरेश्वर मंदिर आखदे न उत्थै तुस जाई सकदे ओ और अगर थोआढ़े कोल जैदा टाइम ऐ घुम्मने दा तुस जम्मू तो बाह्र बी अग्गें पिच्छें जाई सकदे ओ जि'यां जम्मू च इक ज'गा ऐ अम्बाराइयां अम्बाराइयां च जम्मू बड़ा ओह् ऐ परानी परानी छत ऐ जित्थै पांडव बी आए दे न तुस अगर तुसें मौका मिलग बाह्र जाने दा बी तुस वैश्णो देवी जाई सकदे ओ ओह् बी जम्मू जम्मू कोला जैदा दूर निं ऐ कटड़ा कटड़ा जेह्ड़ा टाउन ऐ जम्मू रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच्च ओह्दे उप्पर साढ़ी माता उत्थै माता त्रिकुटा हिल्स साढ़ी माता वैश्णो माता ऐ जेह्ड़ी उत्थै माता दियां तिन्न पिंडियां न महासरस्वति महालक्ष्मी महाकाली ओह् साढ़ी रक्षा करदियां न उत्थै बी तुस जाई सकदे ओ कन्नै उधमपुर जिले च बी पंचैरी इक ग्रां ऐ उद्धर क्रिमची टैम्पल्स हैन जित्थै साढ़े पांडव आए दे न उत्थै बी तुस जे थोआढ़े कोल टाइम होग उद्धर बी जाएओ और जम्मू च होर बड़ियां ज'गां न जम्मू शैह्रा दे अंदरो अंदर ही बड़े मंदर न निक्के निक्के उत्थै बी तुस जाई सकदे ओ और और तुस बाकी अगर तुसें मता जेहा मता जेहा टाइम मिलग ते तुस उत्थै जाई सकदे ओ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट च इक ज'गा ऐ मनवाल उद्धर बी जाई सकदे ओ उद्धर बी टैम्पल ऐ बगोड़ टैम्पल्स उ'नें गी आखदे न ते कन्नै ते जेह्ड़े मंदर न जम्मू दे एह् तुसें गी बड़ा गै लुभाङन एह् बड़े अच्छे अच्छे मंदर न जम्मू च और तुस जम्मू च अगर आए ओ थोआढ़ा मता मता अभिनन्दन ऐ इद्धर ठीक ऐ ठीक ओके अच्छा जी बड़ा बड़ा धन्नबाद थोआढ़ा